اُترپردیش كی ثقافت ہندوستان كی دوسری ریاستوں كے ثقافتوں اور دوسرے ممالک كی ثقافتوں سے ایسے موازنہ كرتی ہے كہ اگر ہم دیكھیں تو دوسری ریاستوں میں ایک ہی كسی خاص ایک یا دو كسی خاص طریقے كے مذہب ہوتے ہیں لیكن یہاں كافی مذہب كے لوگ رہتے ہیں اور اُس كے ساتھ ساتھ یہاں كافی زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے كہ ہندی انگریزی اُردو وغیرہ اور اگر ہم وہاں دیكھیں اور ریاستوں میں اور ممالک میں تو كوئی ایک خاص طریقے كی زبان ہوتی ہے جسے لوگ بولتے ہیں اور یہاں ہندوستان میں بھی الگ الگ ریاستوں میں ہر ہر ریاست كی الگ الگ زبانیں ہوتی ہیں لیكن یہاں اُترپردیش میں لوگ ہر طریقے كی زبانیں بولتے ہیں جیسے كہ اُردو ہندی اور انگریزی وغیرہ اور اِسی كے ساتھ ساتھ یہاں اُترپردیش میں ہمارے آگرہ میں جو تاج محل ہے اُس كے جیسا كوئی عمارت ہم کوئی عمارت اور ریاستوں میں میں نے نہیں دیكھی ہے سب سے زیادہ خاص اور سب سے زیادہ عمدہ جسے كہیں گے وہ عمارت ہے تاج محل اور اِسی كے ساتھ یہی سب باتیں ہمارے اُترپردیش كو اور ریاستوں سے الگ بناتی ہیں